खेती खेतीके से केनाके अहाँ लोग या हमनी लोग किओ कोइ भी करतै जेनाकि हमहीं सब करै छियै तऽ हल पहिले तऽ हल रहै हलै आब तऽ ट्रेक्टर हर तरीकेसँ जैसे कि भए गेल छै सुविधा अहाँ लोग तऽ सब तऽ जानबे करैत होबै जैसे कि हमरा धाने अभी उगाना छै तऽ केनाके उगेबै धानके उगबै लअ पहिले तऽ ई हल रहल रहै तब ट्रेक्टर भए गेल छै तऽ ओकरे सँ पहिले खेतकेँ जोतल जोतै लअ पड़ै छै जोति के फेर बीआ फेर धान ओहिमे खाद सब किछु दै के पड़ै छै पानि टाइम टू टाइम पानि दै लअ पड़ै छै अहाँ सब तऽ सब जानै ही होबै